आं बुंनो सानदों आगोलहाय उन्दै समनि जाथाय जानाया बिदिनो गेलेनो मोजां मोनो बोजों बोजों थाङो थांफा फैफा गेदेरफोरजों लोगोफोरजों दैयाव दुगै होयो दैयाव हाबो लोगोफोरजों थाङो जोंना बिमाया दैयाव हाबनायखौ माना खालामो बेयावहाय थांसै दुगै हैसै दैयाव थांनायाव बेयाव बिमाया बुनोसै बिदि जादों बेरायनो थांब्ला रायो बुयो गेलेनायाव

गान बाजाना नायो बबावबा बबावबा थाङो सिनेमा नायो बेराय हैनो मोजां मोनो बिदिनो गेलेनाय बिदिनो बायदि सिना खाबादि गेलेनो मोजां मोनो खारना बारनाय मोजां मोनो बिदिमोन उन्दै समाव बेरायो थायो

दैयाव गेलेनो मोजां मोनो बिदिनो जाम्फै दंमोन जाम्फैयाव दुगैयोमोन बिदि मोजां मोनो मोन